हम जानवरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं और हम बताएँ कि हमारे पास एक पोमेरेनियन डॉग है वह छोटा सा कुत्ता है मेरा बड़ा प्यारा सा हम लोग उसको मेरी पूरी फैमिली जो है ना उसको बहुत मानती है बहुत अच्छे से रखती है उसको हमेशा नहलाती है हफ़्ते में उसके उसका सैम्पू आता है डॉग सैम्पू करके उसको सैम्पू से उसके नहलाती है फ़िर उसे अच्छे से साफ़ करती है फ़िर उसको क्या कहते हैं कूलर के सामने बिठाती हैं की ताकि वह सूख जाए अच्छे से उसका बाल गीला ना रहे क्योंकि बाल गीला होने की वजह से न उसे थोड़ा सा स्किन एलर्जी टाइप में होने लगती है उन लोगों को तो फ़िर हम उसे अच्छे से रखते हैं बहुत प्यार से फ़िर उसको खाने के लिए दूध रोटी देते हैं और अंडा वगैरह भी कभी कभी दे देते हैं उनको उसे अंडा तो बहुत पसंद है वैसे तो उसको मीट भी बहुत पसंद है बट उसको हम लोग देते नहीं हैं उसे अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको हम लोग अंडा ही देते हैं और फ़िर जब एक बार क्या था कि हमारी जो है मेरा जो डॉग है तो उसका क्रॉस का समय चल रहा था मतलब लोग कहते हैं कि गर्म हुई है तो गर्म हुई थी तो उसका क्रॉस करने के लिए हम कुत्ता ढूंढ रहे थे और हमें वह कुत्ता मिल नहीं रहा था हमें अच्छा कुत्ता चाहिए था कि अच्छे कुत्ते से उसको क्रॉस कराए ताकि उसे अच्छे बेबी हो प्यारे प्यारे तो हमें फ़िर एक वाइट कलर का हालाँकि मेरा जो पोमेरेनियन है वह वाइट नहीं है वह ब्राउन कलर का है क्योंकि वह वाइट पोमेरेनियन जर्मन शेफर्ड का क्रॉस है तो वह ब्राउन पोमेलियन है तो बड़ा क्यूट सा है तो फ़िर हम लोगों ने वाइट पोमेलियन को मतलब की ढूंढा ढूंढने पर वाइट पोमेलियन मिला क्रॉस करने के लिए तो फ़िर हम लोग उसे ले आए और उसको क्या फ़िर कहते हैं कि उससे उसकी क्रॉस करवाए तो फ़िर दो बार क्रॉस हुई थी वह जिसके बाद उसको उसका एक दो महीने तक उसका अच्छे से देखभाल फ़िर हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए दस दिन बाद तो फ़िर चेकअप कराए तो फ़िर पता चला कि वह उसके पेट में बच्चा है मतलब वह प्रेग्नेंट थी तो उसको भूख लगती थी उसे हम लोग खाना देते थे हालाँकि हमारा कुत्ता कभी दाल चावल नहीं खाता था बट उस टाइम वह दाल चावल भी खाने लगा क्योंकि उसकी भूख जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से दाल चावल दिया फ़िर उसका जो दाना आता है पेडिग्री वगैरह वह सब भी मंगाया सब कुछ ले आया फ़िर उसको वह वह सब खिलाया पिलाया मतलब दो महीना उसका बहुत अच्छे से और अच्छे से मतलब ध्यान तो हम लोग बहुत अच्छे से रखते हैं लेकिन और अच्छे से उसका ध्यान रखें हम लोग और फ़िर उसके बाद जो है कि दो महीने बाद अचानक एक दिन रात में हम लोग सोए थे तो वह कांपने लगी तो हम मैं मतलब बहुत ज़्यादा डर गई कि मेरी डुक मतलब उसका नाम डूक्कू है तो मैंने सोचा कि इसे क्या हो गया कहीं इसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई मैं मम्मी से बोली तो मम्मी ने कहा कि नहीं शायद इसके डिलीवरी का समय है तो डिलीवरी के समय कुत्ते ऐसे ही करते हैं तो फ़िर उसे रूम में हम लोग रखें फ़िर रात में हम लोग सब लोग सो गए हैं वह भी सोई हम लोग के पास लेकिन वह सोई नहीं थी वह थोड़ा परेशान टाइप की थी उस टा उस दिन थोड़ा सा इधर उधर कर रही थी फ़िर हम लोग मोबाइल पर भी सर्च करके देखें की कैसे क्या होता है तो फ़िर मोबाइल में भी सेम वही चीज़ दिखाया जो हरकत वह कर रही थी मोबाइल में भी वही हरकत उसे दिखाया उसका दिखा रहा था तो हम लोग टेंशन फ्री हो गए फ़िर हम लोग सो गए हैं वह भी थोड़ा सा इधर उधर की फ़िर लेटी फ़िर सुबह पाँच बजे वह ज़्यादा परेशान हो गई तो हम लोग उठे फ़िर देखे तो वह इधर उधर कब से परेशान हो रही थी जैसे मिट्टी खनते हैं वैसे घर में फर्श पर भी वह खन रही थी तो फ़िर मम्मी कहीं की अब शायद बच्चा दे फ़िर हम लोग फ़िर हम लोग सोचे की अच्छा सा बच्चा दे तो फ़िर हम लोग वहाँ पर एक थोड़ा सा बोरा उरा बिछा दिए शॉल ऑल रख दिए दिसम्बर में बच्चा देना था उसको तो शॉल ऑल रख दिए कि भैया यहाँ पर अच्छे से बच्चा देगी तो ठंडी नहीं लगेगी उसको तो फ़िर वहाँ से फ़िर हम लोग हट गए वहाँ से फ़िर हम लोग सो गए फ़िर उसके बाद जब आंख खुली तो उसका एक बच्चा हुआ था बहुत प्यारा सा उसको देखें फ़िर कुछ आधे घंटे बाद उसको दूसरा बच्चा हुआ हाँ फ़िर उसको हम लोग लेकर उसको साफ़ वाफ़ करने लगे अच्छे से पोंछने लगे सब कुछ करके उसको रख दिया फ़िर फ़िर हमें लगा कि दो ही बच्चा होगा लेकिन फ़िर वह पैतालीस मिनट बाद एक बच्चा और दी तीनों बच्चे उसके बड़े प्यारे प्यारे हुए थे एक ब्लैक बच्चा दी थी एक वाइट कलर का दी थी क्योंकि व्हाइट पोमेलियन से वह क्रॉस थी तो वाइट बच्चा दी एक ब्लैक एंड वाइट दी थी क्योंकि एक थोड़ा अपने कलर में ही था मतलब वह जो ब्लैक वाला था वह बड़ा होकर वह ब्राउन ही हो गया है तो ऐसे मतलब तो फ़िर इसका मतलब हम लोग जो है कि बहुत अच्छे से बच्चा दे दी तो उसको और ज़्यादा भूख लगने लगी क्योंकि बच्चे फीडिंग करने लगे दूध पीने लगे उसका तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी भूख लगने लगी तो उसका हम लोग और अच्छे से ख्याल रखने लगे फ़िर बच्चों को भी हम लोग दूध उध देते थे वह लोग भी दूध उध पीते थे फ़िर ऐसे करके मतलब कि हम लोगों ने बच्चे को भी क्या रखा कुछ दिन तक अपने पास तो तीन महीने के बाद उसके बाद धीरे धीरे सारे बच्चों को रिलेटिव्स बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे उनको शेयर करने का मन नहीं करता पर सारे बच्चे धीरे धीरे उनको ले जाने लगे अपने अपने घर की नहीं हम ले जाएँगे वह हमें अच्छा लग रहा है तो फ़िर सारे बच्चे चले गए हैं वह लोग लेकर गए हमें बहुत बुरा लगा फ़िर जो है मेरा कुत्ता पोमेलियन है तो वह भी क्या कहते हैं की वह भी एक दो दिन बेचारा खाना बेचारी खाना नहीं खाई थी उसे भी बुरा लगा कि उसके इतने प्यारे बच्चे थे वह सारे चले गए तो इस प्रकार मतलब हम लोग हम लोग उसकी से बहुत अच्छे से उसकी केयर करते थे बहुत अच्छे से उसको रखते थे और मतलब क्या ही बोलें बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग जानवरों की देखभाल करते हैं और हमारे पास पोमेलियन कुत्ता है